हमारे सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि हमें छोटी छोटी खुशियों से ही अपना जीवन यापन करते हैं परन्तु अभी हाल ही में राम मन्दिर ऐसा पावन उत्सव आया जिससे हम लोग अपने आप में हिन्दू और सब लोग हिन्दुत्व मिलकर भारतीय मिलकर जो गर्व हुआ हमें वो बहुत ही हमारे लिए सम्माननीय था और बहुत सारी ऐसी चीजें हुईं जिसे हम आजीवन भुलाने में असमर्थ रहेंगे और यह हमारे सबके लिए एक ऐसा पावन पर्व था कि हमने दीपावली से भी ज्यादा और बाकी त्योहारों से भी ज्यादा उत्सव मनाया और सबको बधाईयाँ दी जिससे हम भारतीय को गर्व है कि हम एक रामराज्य में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं